हम किचनमे जैसे कि खाना बनऽबै छी तऽ जैसे कि अगर कोइ आदमीके अगर सीखाबैके हय उनका चाहे कोइ आदमीके सीखेके हय तऽ जैसे कि अपना तरीकासँ बतैली उनका अपना अलग तरीका रहलक आओर ओइमे किछु अपन तरीका भी बतैली सीखैली जे चीज उनका नहि आबैके रहलक उ चीज बतैली जे हँ एना एना करके अहाँ बनऽबै तऽ जैसे कि खाना खाउ तऽ एना करके ई समान रखबै तऽ अहाँके सही रहत साफ सफाइ रखबै तऽ जैसे कि स्वास्थ्यके लेल अच्छा होयत जैसे कि हर सामानके लेल बतऽबै तऽ ठीक रहै छै जैसे कि कोइ आदमी अगर साथे एलहन हमरा खाना बनाबे तऽ उनका जैसे कि बतैली चाहे उहे समझऽलनि जे नहि ई चीज जैसे चावल हय तऽ जैसे कि हम बनै कभी मन होयलक तऽ कूकरेमे हम बनैली चाहे कभी मन होयलक तऽ पतीलेमे जैसे कि पसावलवला बनैली आओर कभी उनका अगर मन होयलक जे नहि ऐसे नहि थोड़ा बैठायो टाके बनाउ चावल तऽ ओ भी जैसे ओ भी सीखलनि आओर हमरा भी जैसे कि सीखेके पड़ गेलक उ तऽ बतैबे केलन लेकिन ओकरा साथे हम भी सीखली जैसे कि हमरे कोइ अगर जैसे कि हम दाले फ्राइ ऐसे बनैली चाहे दाले मखनी हम ऐसे बनैली तऽ उनका उ चीज नहि होयलक बनाबे तऽ उ चीज जैसे कि हम बतैली जेना एना एना सँ एना होइके चाहिए तऽ ओ भी सीख लेलनि आओर घरके किचनके काम भी हो गेलक ई सब मतलब कि ठीक रहै छै जैसे कि कभी हमरा जौन चीज नहि एलक हमसे गेली हुनकासँ हुनका नहि एलक तऽ उ हुनकासे हम सीखेली हुनका नहि एलक तऽ हमरासँ उ सीख लेलनि ई सब थोड़ा सा ठीक रहै छै